नमस्कार

धान बोया जाता है इस क्या नाम है जून और जुलाई में मुख्य फसल धान है इसके बाद गेहूं है गेहूं बोया जाता है नवंबर और दिसंबर में और और मक्का बोया जाता है नवंबर और दिसंबर के करीब में इसके बाद भिंडी बोई जाती है बरसात सीजन में

आलू तैयार करते हैं और साग सब्जी भी तयार करते हैं जिस तरह बोड़ो हुआ और भिंडी हुई क्या नाम है गोभी तैयार करते हैं इसके बाद गोभी तैयार होती है बरसात के सीजन में इस इसके बाद करेला भी तैयार करते हैं बरसात के सीजन में

और इसके बाद जो है हम आलू का आलू की खेती करते हैं और बरसात दीपावली विपावली के समय से बो देते हैं इसके बाद म मरचा की खेती करते हैं मई वई अप्रैल में बो देते हें इसके बाद ये चल कर जुलाई तक हो जाता है

हरा मरचा यहाँ यहाँ की मुख्य खेती जो है गेहूं और चाव धान की है मुख्य खेती यहाँ की गेहूं और धान की है इसके बाद खे गेहूं की खेती हम उसको खेत को जोतवाते हैं और जोतवा कर भर देते हें इसके बाद भरका कर फिर उसको जब भरक जाता है तो गेहूं छिटवा कर मेरवा देते हैं हल से गेहूं की खेती नवंबर और दिसंबर में ही हो जाती है नवंबर में होती है तो अच्छी होती है इसके बाद धान में मुख्य खेती धान जब जू जून में रोप देते हैं जून जुलाई में तो अच्छा होता है उसके बाद रोपते हैं तो हल्का होता है कटाई मसीन से करवा मसीन से करवाते हैं या तो घर करते हैं